पंहिंजे पढ़ण जे शौक जे करे मां नित नयूं किताबूं पढ़ंदो रहा थो पंहिंजे पढ़ण में मूं हर क़िस्म जा ऐं हर सिंफ़ जा किताब पढ़िया आहिनि पर गुज़रियल कुझु हफ़्तन में मूं हिक किताब जंहिंजो उनवान सेपियन्स आहे उहो पढ़ी पूरो कयो अथनि सेपियन्स किताब में इंसानी मुआशरे जे अवसर उन जे वाधारे उन जे इतिहास जे बारे में तफ़सील सां ॼाण ॾिञी वई आहे किताब जो लेखक ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटीअ जो प्रोफेसर युवाल नोआ हरारी आहे जेको आलिमी सतह ते इंसानी मुआशरे जे वाधारे ते तहकीक कंदो रहे थो हुन पंहिंजे तज़ुर्बाती एहसासनि खे पंहिंजे इन किताब में निचोड़े पेश कयो आहे त स्वभाविक आहे त अहिड़े किताब जंहिंमें असां पंहिंजे वजूद ऐं उन जी तारीख़ माज़ीअ खां मुस्तकबिल तांई पहुचण जे सफ़र खे ॾिसी सघूं था उहो प्रभावित करे थो पर किताब में मुखे ईअं त तमाम ॻाल्हियूं मुतासिर कनि थियूं पर जंहिं कॾहिं थोरे में चइजे यां उन समूरे किताब जो तत्व जंहिं मूंखे प्रभावित कयो उहो आहे की इंसान में शुरुआती दौर में जेॾी महिल उन्हनि जी ऊसर थियण शुरु थी हुई तॾहिं उहो कीअं कीअं किथां छा छा वसीलाप न आहे पैंजे वजूद खे क़ाइम रखण जी पुज़ोर कोशिश करे थो अॻिते हली जेॾी महिल सेपियन्स जेका हिकिड़ी ख़ासि प्रजाति आहे इंसानन में भ उहा कीअं ॿियनि इंसानी प्रजातियुनि सां जुदा थी ऐं पंहिंजे पाण खे क़ाइमु रखे रखण में कामयाब रहे थी तंहिंखां सवाइ अलॻि अलॻि खोज खोजुनि जीअं त आग जी खोज जीअं फीथे या पहिए जी खोज कीअं इंसानी तरक़ीअ खे तेज़ी ॾिञी आहे तंहिंजो बयान उन किताब में मुकमिल नमूने कयलु आहे तंहिंखां सवाइ इंसान छितियुनि भितियुनि ते चिट चिटे उकेरे कीअं इंसानी समाज में ज्ञानु या ॼाण हिकु इंसान तां ॿिए इंसान तांई या ईंदड़ु नसिलुन तांई पहुचाई तंहिंजो बि शानदारु बयानु उन किताब में मिले थो त इहे सभु ॻाल्हियूं पढ़ी अॼ ख़ुदि असां उन किताब सां असर हेठ अचण सां रही नथा सघूं त मां बि उन ई किताब जे हिननि ॻाल्हियुनि सां चङो प्रभावित थियो आहियां